हमरासबके हियाँ एगो साधन अच्छा हलै की गैस अलै ह गैस लबै छियै हमसब छोड़ा कऽ त बनिहा चलै छै ओकर ईजोत भी बनिहा देलक ओइपर खाना भी बहुत जल्दी बनै छै बहुत स्पीड से भी खाना बनै छै जइसे की कोइ काम ऊम हो गेलै त जाइके होइ छै त फटाक से चाय एक साइड चाय चढ़ा दै छियै एक साइड तबतक सब्जी चढ़बै छियै रोटी अथी आटा सनैत रहै छै तबतक हो जाइ छै फटाफट यानीकी आठ बजे त सब काम पर चइल जाइ छै साढ़े आठ बजे त सब आराम से बना ऊना दै छै घर के गार्जियन हो गेल फैमिली हो गेल सब बनैलक ऊनैलक आराम से खैलक पिलक